हेलो सर सर नमस्कार हम दीपाली कुमारी बोलै छी आब अहाँ हमरा अस्पतालके बारेमे बतायीं कि अस्पताल सबमे कि कि होइछे अस्पतालके बारेमे बताउ ना कि कि होइ छै वहाँ महिलाके बारेमे कैसा सुविधा है ना है वहाँ पर एक्स रे सबके व्यवस्था है कि ना है वहाँ पर बच्चा सब ना ना हम सुनले रहि कि सरकारी इसकुल नहि सरकारी होस्पिटलमे अच्छा व्यवस्था नहि रहै छै वहाँ पर मरीजसब सरकारी इसकुलमे सरकारी अस्पतालमे अच्छासे इलाज नहि नहि होइ छै तऽ लोक प्राइवेटमे जाइ छै पर गरीब गरीब कहाँ पर जेतै तऽ सरकारके गरीब सबके दिक्कत होइ छै अच्छा ठीक है नमस्कार